हमको गाड़ी करना है आठ दिन घूमने के लिए जाना है बड़ी गाड़ी चाहिए घर में हम लोग पूरा आठ लोग हैं और अपना भाड़ा बताइए भाड़ा कितना लेंगे आप आठ दिन का मतलब हमारा सफर होगा पूरा दूरी का आप भाड़ा बता दीजिए और बड़ी गाड़ी चाहिए बड़ी गाड़ी होगी तभी हम लोग उसमें आएँगे और घूम आठ दिन घूमना है आप उसका पूरा भाड़ा बता दीजिए